بچپن کی یادیں ہمیشہ دل کو چھو لیتی ہیں خاص طور پر جب وہ اسکول یا کالج کے سفر سے جڑی ہوں میں جب چھوٹا تھا تو روز صبح ایک پرانی بس میں اسکول جایا کرتا تھا جو گاؤں کی چھوٹی سی کچی سڑکوں سے گزرتی تھی راستے میں کھیت درخت اور کبھی کبھار مویشی نظر آتے تھے اور ہم بچے کھڑکیوں سے جھانک کر باہر کے نظارے دیکھتے رہتے تھے ایک خاص یاد ہے کہ ایک بار بارش کے دن بس کیچڑ میں پھنس گئی تھی ہم سب بچوں نے پہلے تو ڈر محسوس کیا مگر پھر سب نے مل کر کھیل بنا لیا کسی نے گانا گایا کسی نے پہلیاں سنائیں وہ سفر دیر سے ختم ہوا مگر اتنا یادگار بن گیا کہ آج بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے اسکول کے راستے میں ایک پیپل کا درخت بھی تھا جس کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگتا تھا جہاں ہم ٹافیاں اور املی خریدتے تھے یہ چھوٹے لمحے ہی اصل میں زندگی کے بڑے خزانے ہوتے ہیں